चार्जार आंनि एमआईनि चार्जारा जोबोद मोजां आं बेखौ जेब्ला मबाइल बायदोंमोन अब्ला मोनफा मोनफादोमोन बुहुत चार्जार सिक्सटिसेभेन वाट बुहुत मोजां बुहुत फार्स्ट चार्जार जायो इभेन एराउन्ड थार्टि मिनिटस आवनो फुल चार्ज जायो आं जोबोर मोजां मोन्दों बेखौ बाहायनानै मानि गाज्रिबो जाया लानोबो मोजां चार्जाखौबो मोजां नारो बे एमआई प्रडाक्टआ जोबोर मोजां बे चार्जारा बेस्ट आंनि थाखाय बेस्ट बेस्ट बेस्ट आरो आं नेक्सफ्राव बायोबा बेखौनो लागोन बिनि माखासे मेट्रेल बिनि माखासे गोराथियाबो जोबोर मोजां गासैयावबो जोबोर मोजां गोग्लैबाबो बाया चार्जारनि केबोलाबो जवा आं जोबोर मोजां मोनदों बाहायनानै बे चार्जार चार्जारखौ आं दायो बहत गोबाव बाहायबाय गासै नै नै बोसोर बाहायबाय आं बे चार्जारखौ दासिमबो जोबोद मोजाङैनो सलिगासिनो दङ आंनो बे चार्जारखौ बाहायनानै आं जोबोर मोजां मोनदों आंनि मबाइलाबो जोबोद थाबैनो चार्जा जायो मानसिफ्राबो बाखनायो आंनि चार्जारखौ

लानायावबो मोजां आं मानसिफोरनोबो गोग्गाना बुङो चार्जारा मोजां होननानै बेनि सिङाव पार्टस बिनि माखासे बुस्थुफ्राबो जोबोर मोजां कम्पानियावबो बुहुत मोजां रेटिं दं बे सार्चाना चार्जार आं बे चार्जारखौनो बाहायबाय थायो आरो आं नेक्सावबो बे चार्जारखौनो बायबावगोन आंनि बे चार्जरा जोबोद मोजां बहत हेल्डपुल खालामबाय आंखौ बे चार्जारा आं लाफाना जेरावबो थांनो मोजां मबाइलावबो मोजां मबाइलखौबो गाज्रि खालामा बायदिसिना जाथाय जाबाबो गाज्रि जाया आं बे चार्जारखौनो लागासिनो दङ आंनि चार्जारा जोबोर मोजां आं बे चार्जारखौ लाना जोबोर मोजां इक्सपिरेयेन्स मोनदों बे चार्जारखौ लानानै जोबोर मोजां आं मानि आंनि चार्जारा जोबोर मोजां मानि एमआईनि चार्जारानो जोबोर मोजां नोंथांमोनाबो लानो हागोन बे चार्जारखौ चार्जार आं बे मा चार्जारखौ माबाइलाव मोनफादों इकस्रा बायनाङाखै मानि मबाइल बायनायजों लोगोसे बे चार्जार एमआईनि चार्जारखौ मोनफादों जोबोर मोजां बे चार्जार लोगोसे केबोलखौबो मोनफादों जोबोर गोबाव जोरबाय चार्जारा चार्जाखौबो मोजां नारो चार्जाबो हाबो दसेनो चार्जा जायो मोदजां बहत मोजां हेल्डपुल खालामदों आंखौ बे चार्जारा आं गोदान बायनांनो बायनायनि गोनांथिबो जायाखै आं बे चार्जारखौनो बाहायगासिनो न'वावनो जेरावबो आं बेखौ लांफायो जेबो जाया चार्जाआ बुहुत पास्त चार्जा हाबो माबाइलाबो गाज्रि जायाखै नेक्साव आं बेखौनो बायबावगोन जोबोर मोजां बे चार्जारा आं बे चार्जारखौ लाना बुहुत मोजां मोन्दों आं गासैखौबो बे चार्जारखौनो लानो रेक'मेन्ट खालागोन बे चार्जारखौ लानोनो बुंगोन मानि जोबोर मोजांना चार्जारा आं बे चार्जार आंबो बे चार्जारखौ लादों बे चार्जारखौनो आंबो लाहोगोन जोंनि फेमिलिफोरखौबो लाहोगोन आंनि फंबायखौबो जोबोद मोजां